गोंय क्रांती दिसा आमची भुरगीं जीं आमचे गोंयची परंपरा आसा त्या परंपरा प्रमाणे वेगवेगळे तरेचे कपडे घालून येतात आनी कांय नाटक सादर करतात कांय जाण आमचे सुटके झुजारी भशेन न्हेसून येतात नाटक सादर करतात मागीर स्वतंत्रताये दिसा पुराय इंडिया जशें जशे दुस दुसरे राज्यान कपडे आसता ते घालून सादर करतात अशें जायते आसा मागीर शणै गोंयबाबाचे निमितान आमी कथामाळेची सर्त आसता अशी मागीर नातालांक कॅरल सिंगींग मागीर गणेश चतुर्थी आरतीची सर्त अशी जायतीं सर्त्यो आसतात जंय भुरगीं आपली कला सादर करतात मागीर केन्ना केन्ना पोस्टर मेकींग बॅनर मेकींग स्टार मेकींग असली जायती सर्त्यो आसतात जंय भुरगीं आपली कला दाखयतात आनी जायतो लोक केन्ना केन्ना आमी ती विकूंक सुद्दां दवरतात आनी जायतो लोक ती घेता सुद्दां